सुपौल जिलामे जे छै से हमरासबकेँ जे परिवाहनकेंँ सुविधा यऽ बढ़िआँ सुविधा यऽ आ सड़क सब जे छै से जे छै से बढ़िआंँ बनल यऽ जे हमरासबकेँ जे छै से गाड़ीसंँ जाहिमे कोनो दिक्कत नहि यऽ आ नहि पानिके जे छै से सुपौलमे कोनो दिक्कत छै पानियो सब जे छै से परिपूर्ण छै परिवहनो सब जे छै से समय पर अहाँकेँ छै जे भेंट जाइत छै आ गली कूची सड़क सब जे छै से बनल छै एहिसँ हमसब जे छै मानू समय पर अपन उचित समय पर जे छै से सब काज जे छै से करए छी किआकि सब किछु के जे छै से सुविधा छै मेन तऽ छै पानि सड़क पानि